इधर सुनो हमरा दूगो रोटी माँगेलऽ रहियै लेकिन इहाँ पर एक ही गो रोटी छै एकही गो रोटी हमरा चाहिए दूगो रोटी हमरा नहि चाहिए